हम बचपनमे इसकुलसँ अपन ट्रिपपर गेल छलहुँ साथमे हमर साथियो सब गेल छलथि जे हमर क्लासमे पढ़ै छथि हुनका सबके साथे हमरा नीको लागल ओसब नीक जकाँ गप सप करैत सब गोटा गेलहुँ ट्रिपपर तऽ हमरा सबके दरभंगा तारामण्डल लए गेल जतऽ हमरा सबके टिकटो नहि लागल आओर किएक कि हमसब विद्यार्थी हमरा सबके पास एडमिट कार्ड सब रहै आओर इसकुल ड्रेस रहै तऽ ओइ सब कारण हमरा सबके टिकट नहि लागल तऽ हमसभ आरामसँ सब आदमी अन्दर गेलहुँ ओतऽ गेलाके बाद हमसब ई देखलहुँ जे सूर्यके कते डिस दूरी छै चन्द्रमासँ पृथ्वीसँ ईसब देखलहुँ तऽ ओतऽ हमरा जे गेलाके बाद ई लागल जे हमसब सूर्यके चन्द्रमाके पासेमे खड़ा छी लेकिन ओतऽ इहो लागल जे ओतऽ ई सोचलहुँ जे खड़ा तऽ छी लेकिन ओतऽसँ अगर बाहर निकलिके देखलहुँ तऽ ओ हमरा सूर्य उगल छल दूर लागलथि फेर कहलियै ईसब कोनो बात नहि ईसब तऽ होइते रहै छै ओ तऽ हमसब अथीमे रहियै तैं हमरा सबके कनी ओकर डिस्टेंस दूर दूरी लग बुझायल तैके बाद हमसब एकबेर हमसब इसकुलके ट्रिपपर गेल रहौं दरभंगा श्यामा माइ मन्दिर ओतौ हमर साथी सब साथे सङ्गे गेल छलहुँ तऽ ओतौ ओतुका मन्दिर भव्य मन्दिर पैघ मन्दिर छलऽ मन्दिर नीक छलऽ हमसब चारू कात मन्दिरके दर्शन कयलहुँ चारू कात नीक जकाँ सब घूमलहुँ हमरा सरो सब छलथि सबके साथे हमसब घुमलहुँ ओइ समयमे हमसब बच्चा रहौ नीक जकाँ दर्शन कयलहुँ अइके बाद माता रानीके प्रसाद मिलल प्रसाद लैके हम सब फेर आबि गेलहुँ तै के बाद हमसब एक बेर इसकुल ट्रिपपर गेल रहौं इसकुल ट्रिपसँ गेल रहौं पटना पटना चिड़िया घर चिड़िया घरमे हम गेलहुँ तऽ ओतऽ पहिले हम सब चीज देखलहुँ तऽ ओयमे हमरा सब चीज नीक लागल तऽ हम जहन देखनाइ शुरू कयलहुँ तऽ सबसँ पहिले एक जगह हाथी रहै हाथीके जे हम देखलहुँ तऽ हाथी सु देखयमे सुन्दर भव्य पैघ रहै ओकर पास तऽ हम नहि जा सकै छियै किएककि ओ बन्द रहै छथि लेकिन हम दूरेुसँ हुनका लग नहि गेलियनि तहियो देखलियनि तऽ बड नीक लगलनि हमरा ओ किछु नहि कहलनि हुनका पास चारा देने रहनि ओ चारा खाइ छलखिन तै के बाद हम कनी आगाँ बढ़लहुँ तऽ शेर छलऽ तऽ शेर तऽ एकदम गुर्राइत छलथि हमरा हुनका लग जाइतेसँ डर भए गेल लेकिन हम हुनका लग नहि गेलहुँ देख लेलहुँ अपन आगाँ बढ़ि गेलहुँ तै सँ आगाँ गेलहुँ तऽ भालू मिलल सुन्दर भालू उज्जर कारी सब रङ्गके भालू रहै हम अपन भालूके देखलहुँ तऽ मोन तऽ खुश भए गेल तऽ जिनगीमे पहिला बेर भालू देखलहुँ रियलमे तहन भालू बड़ नीक अपन चारा हुनको पड़ल रहै तऽ उहो अपन खाइ छलथि तैके बाद आगाँ गेलहुँ तऽ हम बाघ देखलहुँ बाघ देखयमे एकदम सुन्दर किएक कि हम बाघ देखने रहौं मोबाइलेमे रियलमे कहियो नहि देखलहुँ जखने चिड़िया घर गेलहुँ तऽ सब चीज देखनाइ बनै छै तऽ हम चिड़िया घर जाके ओकरो देखलहुँ तऽ बाघो देखयमे बड सुन्दर अनेक प्रकारके पक्षी जेना की एतऽ गाय नील गाय ओतऽ एते सुन्दर सुन्दर रहैये जे एम्हर नहि मिलैये ओ चाहलहुँ हम जे अगर ई हमरा बसमे रहितै तऽ एगो हम अइमे सँ लअ कऽ निकालि जैतहुँ लेकिन हमरा तऽ बसमे नहि हम तऽ देखय लए आयल रहौं ओ तऽ हमर किछु ने किछु हमर तऽ टिकट लागल रहै तऽ हमरा तऽ देखनाइ बनै छलै आगाँ गेलहुँ तऽ सुन्दर गाय रहै गाइयो देखयमे नीक लागल ओ जर्सी गाय सब तरह सहबाल गाय जैसबाल गाय सब तरहके गाय रहै गाइयो सब देखयमे सुन्दर हमहुँ गाय बारेमे नीक बुझय छलहुँ तऽ गायके पहचानलहुँ जे गाय हँ इएह छियै ओइसँ आगाँ गेलहुँ तऽ अनेक प्रकारके पक्षी जाहिमे हम देखलहुँ तोता तोता एहन सुन्दर पक्षी होइए गाँवो घरमे ओ बिकै लए अबैये लेकिन गाँव घरमे ओहेन पक्षी तोता नहि दैये जेहन ओतऽ हम चिड़िया घरमे देखलहुँ तोता एते सुन्दर रहै हुनकर जे हम चोञ्च देखलहुँ कहलियै वाह एहन अगर हमरा मिल जैतय पक्षी तऽ हम एकरा पोसितहुँ कनी आगाँ गेलहुँ तऽ हम कबूतर देखलहुँ जेकि गाँवो घरमे कबूतर पोसल जाइ छै लेकिन ओ कबूतर एते सुन्दर छलाह जे हमरा देखयमे बड नीक लागल सब तरहक कबूतर लक्का कबूतर सब तरहके कबूतर रहै कनी आगाँ गेलहुँ तैके बाद हम देखलहुँ कौआ कौआ देखयमे वएह एगो पूरा कारी रहय तऽ एगो कने उज्जर कने कारी एहन तरहके सब रङ्गके कौआ रहै ओ एक अथी भरल कौआ ओ अथीमे तऽ ओहो देखयमे हमरा बड नीक लागल तैके बाद हम कनी आगाँ गेलहुँ तऽ मेना देखलहुँ मेना तऽ ओहियोसँ भव्य सुन्दर मैना कहलियै वाह काश एहन हमर सभक गाँवमे तऽ यऽ लेकिन हमरा सबके ओ पकड़मे नहि अइ भने ओ आजाद यऽ हिनका सबके तऽ ओ पकड़मे छै तैके बाद आगाँ गेलहुँ तऽ गौरैया देखलहुँ जेकि गौरैया एते सुन्दर ओ छोट छोट पक्षी छोट छोट पक्षी हमसब देखलहुँ लेकिन कहलिये एहन गौरैया तऽ मिलैये हमरो सबके गाँवमे लेकिन ओ पैघ रहैये आओर एतऽ ई छोट छोट गौरैया कते सुन्दर ओ चलैत घूमैत हमरा सबके देखयमे बड नीक लागल तैके आगाँ जाके देखलहुँ हमसब शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग जे देखलहुँ तऽ ओहो देखयमे बड़ सुन्दर दू तीन किलो चारि किलोके तऽ हुनके अण्डे होइ छै लेकिन ओ पाँच सात किलोके पक्षी होइ छै ओ किइक कि ओ हमरा सबके गाँवोमे पाओल जाइए हुनका देखलहुँ तऽ कहलहुँ वाह एते सुन्दर पक्षी बड़ नीक पक्षी लागल तैके बाद हमसब कनी आगाँ तऽ हंस देखलहुँ हंस तऽ आखिरकार पानि पानिमे रहैये लेकिन ओ हंस अन्दर ओ पक्षी अपन आरामसँ ओकरा रखने छलथि